جی ہاں مجھے کئی بیرونی سرگرمیوں میں بہت لطف آتا ہے اور یہی سرگرمیاں نہ صرف جسمانی طور پر فائدہ مند ہوتی ہیں بلکہ ذہنی سکون اور خوشیوں کا ذریعہ بھی بنتی ہیں ان میں سے جو سرگرمیاں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں ان میں کرکٹ کھیلنا اور ٹرینگ شامل ہے کرکٹ میرا سب سے پسندیدہ کھیل ہے کیونکہ یہ نہ صرف جسم کو فعال رکھتا ہے بلکہ ٹیم ورک نظم و ضبط اور فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتے ہیں محلے کے میدانوں میں دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا میرے لیے تفریح کا بہترین ذریعہ ہے گیند کو مارنا یا کسی کو آؤٹ کرنے کی خوشی واقعی الگ ہوتی ہے ٹرینگ بھی ایک دلچسپ سرگرمی ہے جو مجھے قدرت کے قریب لے جاتی ہے پہاڑوں جنگلوں یا کسی قدرتی مقام پر پیدل سفر کرنا می لیے سکون اور تازگی کا سبب بنتا ہے اس دوران میں فطر کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھ دیکھنے اور خاموشی میں خود کو سمجھنے کا موقع پاتا ہوں سائیکل چلانا بھی ایک پسندیدہ مشغلہ ہے خاص طور پر صبح کے وقت یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے اور اس کے پا پاس کی فضا کو دریافت کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے